हलो क्या मेरी बात नेहा लोहारे पार्लर से बात हो रही है मैम मुझे क्या है न हेयर कट कराना था सॉर्ट हेयर कट तो वो हो जाएगा इसमें और भी कुछ कुछ कट होते क्या और भी कोई डिज़ाइन होगी या सॉर्ट हेयर कट ही हो जाएगा अच्छा लेयर तक तो मुझे नहीं कराना क्योंकि मैंने अभी दो महीने पहले लेयर कट ही कराया था बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसमें ऊपर नीचे बाल हो गए सब पूछते ये कौन सा कट है कौन सा कट है तो लेयर कट तो नहीं कराना सॉर्ट हेयर कट ही कराना था और इसके अलावा अगर कोई और अच्छा कट हो जाए तो अच्छा ठीक है मैम और मैम मुझे ना ये सॉर्ट हेयर कट के साथ साथ ब्लीच भी करवाना था बालों पर तो ब्लीच हो जाएगा न अपने यहाँ पर अच्छा मैम तो इनका प्राइज़ कितना है मतलब सॉर्ट हेयर कट प्लस ब्लीच का पाँच हज़ार मैम बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे केवल बाल ही तो कटाना है हाँ मैम फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा इतना पाँच हज़ार इसको बोलते है मैम आप बाल काटोगे या आप मेरी साधारण कैंची से काट रहीं या सोने की कैंची से कटोंगे मैम चार हज़ार भी बहुत होते केवल बाल कटाना और ब्लीच ही तो कराना है सॉर्ट हेयर कट में इतना क्या लगेगा आप बाल मेरे मैंने उगाए आपको तो बस बालों को काटना है इतना चार हज़ार इतना ज़्यादा कैसे ले सकते हो आप वो सब ठीक है मैम पर ये चार हज़ार बहुत ज़्यादा होते आप कम करिए क्योंकि आप मेरी फ़्रेंड ने आपके बारे में बताई इसलिए मैंने आपको कॉल किया चार नहीं होगा मैम कम नहीं हो पाएगा कुछ भी मुझे बालों पर कलर भी कराना था हाँ चार हज़ार में ये कलर भी फ़िक्स हो जाएगा चलो फिर ठीक है और क्या है न मेरे घर में अभी जैसे पिछले अगले महीने में मेरी दीदी की शादी है तो और भी लोगों को हेयर कट कराना रहेगा तो मैं आप ही के बारे में बताऊँगी और आप है न घर पर आ कर हेयर कट करने की सुविधा दे देते हो अच्छा पार्लर ही आना पड़ेगा लेकिन क्या होता कुछ लोग होते हैं जो वहाँ तक नही आ पाते जैसे मेरी दीदी भी है तो वो वहाँ तक नहीं आ पाएगी तो आप मतलब घर तक आने की वो नहीं कर पाओगे हाँ वो देख लेंगे अपन ठीक है मैम तो मैं आती हूँ फिर हेयर कट कराते ठीक ओके